जेमहिल मां स्कूल में हुयसि तंहिंमहिल मुंहिंजी हिकिड़ी टीचर हूंदी हुई ॾाढी मदद कई हुई मुंहिंजी ड्राइंग सुठे तरीक़े सां सुधारण लाइ उन टीचर मूंखे नया नया तौर तरीक़ा ॿुधाया हुअईं की असां ड्राइंग खे कीअं सुठे तरीक़े सां ठाहे सघंदा आहियूं उन टीचर मूंखे इहो बि ॿुधायो हुअईं की असांखे कहिड़े कहिड़े तरीक़े जी पेंसिलूं इस्तेमालु करे खपनि इहे कहिड़ी कहिड़ी कलर जा तरीक़ा ईंदा आहिनि ऐं असां उननि खे किथे किथे इस्तेमालु करे सघंदा आहियूं मूंखे टीचर उहे सभु ॿुधायो हुयईं उनई टीचर जे करे मां हिकिड़ो स्कूल में परीक्षा ॾिनो हुयो जंहिंखे असां चवंदा आहियूं इंटरमीडिएट एक्ज़ाम उन एक्ज़ाम में मुंहिंजो ए ग्रेड आयो हुयो उनजे करे मां पंहिंजे स्कूल में ॾाढी मशहूरु थी वई हुयसि कि मां सुठे तरीक़े सां ड्राइंग ठाही हुई मुंहिंजो हेॾो सुठो नंबर आया हुया ऐं हुन टीचर मूंखे नया नया कुझु तरीक़ा सिखायाईं ऐं उन खां अलावा मूंखे टीचर ऑन लाइन कोर्स बि ॿुधायां हुयईं जंहिंखे मां सुठे तरीक़े सां करे सघंदी रही हुयसि